मुझे तस्वीरें खींचना बहुत पसंद है और उन तस्वीरों को दूसरो के साथ साझा करना भी मुझे बहुत पसंद है मैं बहुत सी चीज़ों की तस्वीरें खींचती हूँ जैसे कि सूर्यास्त बादलों की नदियों की प्रकृति की लोगों की और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भी मुझे बहुत पसंद है सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब में फ़ोटो डालना मुझे बहुत पसंद हैं वहाँ पर काफ़ी लोग मेरी तस्वीरों को लाइक करते हैं व उनमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं